مختلف کھانوں جیسے میں ہر کھانے الگ قسم قسم پک کے طریقے سے پکتے ہیں دیگ بریانی پکانے کے لیے آپ کو کئی مصالحے اور کی ضرورت پڑتی ہے کئی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کی ترتیب بھی بہت لمبی ہوتی ہے اس لیے بریانی دال چاول پکانے کے مقابلے بریانی پکانا بہت تھوڑا مشکل ہے وقت بھی اس میں لگتا ہے اور چیزیں بھی زیادہ لگتی ہیں دال چاول آپ بہت آسانی سے پکا سکتے ہیں دال میں نمک مرچ ڈال کر ایک ابال سکتے ہیں اور چاول الگ جگہ دال چاول پکانا بہت آسان ہے سبزی ہوئی آلو کی سبزی ان کو بھی پکانا آسان ہے بریانی قورمہ نہاری یہ سب کھانے پکانا مشکل ہے اور تھوڑا ان میں وقت زیادہ لگ زیادہ لگتا ہے بنسبت دال چاول کے روٹی کے اور سبزی کے اس لیے جو گوشت کے گوشت کے پکوان ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے جو بنا گوشت کے شاکا ہری اس میں ٹائم وقت کم لگتا ہے